हेलौ औ हेलौ औ आं सायखेल दखान्दार ए लांफैनो हागोन बेनो फुंनि गु गु बाजि बेफोरबादिनि गेजेराव खुलिनाय जायो

ओरैनो दङ बि एस एस सायखेल दङ जेन्सफोरनि थाखाय लेडिस बाइक लेडिस सायखेलफोर दङ माखौ नांगौ नोंहासो औ औ दाथ' मार्केटआव ब्रैरोजा बाजौ गाहामनिबो दङ ओमफ्राय बिदिनो क्वालिटि नायै क्वालिटि ब्रेन्ड नायै ब्रेन्ड बारोजा गाहामनिबो दङ ओरै बारोजा बाजौबो दङ नोंथाङा माखौ नायनानै लांफैयो लांफैबानो जाबाय ओरैनो सान हाबजासिम थानाय जायो माबासिम आटथा आट बाजिसिम एखम्बा साराय आट्टासिम जायो बिदिनो औ औ दे दे लोगो मोनगोन दे फै फै सारायफास्थाब्ला ओमफ्राय नोंथाङा बबेनिफ्राय बुंदोंमोनलाय आदसा सा सा दे दे दे फै दे फै दे एसे रायलायनायनि गेजेरजों थायसे थायनैखौ खमाय जागोन बियो औ दे दे